जी मैंने बहुत सारे मुहावरे सुने हुए हैं जिसमें से कुछ मैं आपको बताती हूँ जैसे कि श्री गणेश करना यानी किसी भी शुभ काम की शुरुआत करना और मैंने सुना है ऊँट के मुंह में जीरा जो बहुत ज़्यादा में यानी छोटी चीज जो समाये ना उसको ऊँट के मुंह में जीरा बोलते हैं और तीसरा हो गया अंधे की लाठी जो एकमात्र सहारा होता है उसको अंधे की लाठी कहा जाता है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना तो सुना है मूर्ख को हम मूर्ख के आगे कुछ भी हम करें लेकिन मूर्ख नहीं समझता तो उसी को कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाना अधजल गगरी छलकत जाए तो जो और वैसे यानी आधी गगरी रहती है वो छलकते छलकते जाती है और जो भरी गगरी रहती है वो शांत रहती है ऐसी हमने सुना है मुहावरे बस